फरायसालियाव आंनि मोजां मोनसिननाय आयदायानो जाहैबाय फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय गेलेमु आयदाफोर जेरैबायदि बल गेलेनाय जेभलिन खुबैनाय खारनाय बारनाय बायदियानो आंनि साबसिन आयदामोन